हलो सब्जी वाली बहन से मेरी बात हो रही है हाँ मुझे एक केजी बैंगन चाहिए और एक केजी केला चाहिए था और एक केजी आलू चाहिए था और आप केले को कितना केजी देते मतलब एक केजी केला आप कितने में देते हो और आलू और बैंगन और आप भिंडी कितने में देते हैं आपका वहाँ बहुत ज्यादा है मुझे लगता है मतलब हमारा यहाँ आप जितना रेट अभी बोले उससे बहुत ज्यादा कम कम मतलब हमारे यहाँ बिकता है मुझे लगा कि आप वहाँ पर कुछ ज्यादा डिस्काउंट वगैरह या ऑफर चल रहा होगा तो इसीलिए मैं ना आपको फोन किया लेकिन आप तो बहुत ज्यादा ज्यादा बोल रहे हैं आपने तो सही बोला कि आप ताजा देते हो एक अच्छी बात इसलिए तो मैंने आपसे मतलब खरीदने की सोची तो मुझे चाहिए एक किलो बैंगन एक किलो टमाटर दो किलो चाहिए था कद्दू और एक किलो चाहिए था भिंडी और चा और कुछ है क्या मैम आपके यहाँ मैम एक बात है मतलब करिए करिए मुझे थोड़ा मिक्स वेज बना है ना है सारे सब्जियों को मिलाकर एक सब्जी बनानी है तो आप एक काम कीजिए आपके पास जो जो सब्जी है वो सारे मतलब हाफ केजी में हाफ केजी हाफ केजी दे दीजिए जिसकी वजह से तो मुझे मतलब आसान होगी कि मैं इसमें मतलब सारे सब्जियों के नाम नहीं पता हैं ना मुझे मतलब मुझे याद नहीं है आप सारे आपके पास जो जो है वो सारे मुझे दे दीजिए समझ गईं हाँ हाँ मैम नहीं नहीं मैम आप हमारे घर हनुमान नगर पर है आप वहाँ पर आकर डिलीवर कर दीजिए हाँ हाँ मैम आप भेज दीजिए हाँ जी मैम रखती हूँ